दानि दिनाव रायजो जानो सहस जाबाय गोदोनि दिनाव मबाइलबो गैयामोन गारिबो गैयामोन जेबो गैयामोन माबा बिफद जाब्रबब्लाबो खालि अजा बेजा ल'मोन ड'क्टरबो गैयामोन दा बिदिजोंनो बुहद खस्थ' दुखु सैना फैनांदों मा खालामबावनो गावनि भाग्या मोजांब्ला थांबाय भाग्या गाज्रिबाथ' थैनांबाय बियो ओरैनो लेलाय लेलाय ड'क्टर गैया मा गैया मुलि हाग्रानि मुलि गोथांफोरजों हामब्ला हामबाय हामाब्ला गैला बे इसोरनि बरसा खालाना थायोमोन जों गोदोनि दिनाव दा दिनाव दानि दिनाव आदुनिख आव बहुद सुबिदा जाबाय मबाइलजोंनो फन खालामब्रबनानै दाबोरसेनो दस माइल फन्द्र' माइल बिस माइलनि मानसिखौबो लिंहरनो हाब्रबबाय एबा गारि मथर ड्राइभारफोरजों कानेकसन दंङोब्ला बिसोरखौबो लिंहरनानै उसुख बिसुख बेमारा बाराद्राय जाथारदोंब्ला बिसोरजोंबो बिसोरजोंबो बिसोरखौबो लिंहरनानै जों हस्पिटालाव थाब लांनो हाबाय आरो लामा एरि गासिबो मोजां जाजोबबाय हा बिदिजोंनो दा बरथ'मान मोजां जानानै दं आरोखि नाथाय मोनसे खोथा मबाइल ओंखारनानै दानि जुगनि दानि जुगनि गथ' गथायफ्रा एखदम जार नाम गाज्रिजाबायना दाबुंसै आरो खालि रं नाम्बार खालि रं नाम्बार ल' जाबाय एक प्रकार मोजां एक प्रकार गाज्रि जाबाय बेबहार खालामनो रोङियाव गाज्रि जाबाय बेबहार खालामनो रोंब्लाथ' मोजांथारमोन जिनिसा दाना खालि मबाइल माबा रं नाम्बार खालि रं नाम्बार नहा बाहा थेर' बोसोर सुइद' बोसोर बानो रं नाम्बार आंनो लडजिंआव लडजिंआव नयजन दसजन कलेज फरायग्रा फोरखौ दोनो एखमब्ला एखमब्ला एखदम हमनो बायध' जाना फैयो मा बुंबावनो दाख्लैसोनो मोनसे गावसोरजों गावसोर मोनसा मोनसि जालायनायाव लोगोजों लोगो मोनसा मोनसि जालायनायाव फन खालामनानै सौखि सिंनिफ्राइ बहनथारनांबाय सासे सिख्लाखौ बे बादि जाना दं दा बरथ'मान दा मबाइल होननाय जिनिसा मोजां थारमोन बेबहार खालामनो रोंब्ला बेबहार खालामनो रोंङा हनै दा बेबहार खालामनो रोंङिआव खालि रं नाम्बार खालि रं नाम्बार खालि रं नाम्बार दा गाज्रि खौनो होननांगौ लगिया जाहैबाय जिनिसा हैथ फोजोबबाय आं